जय झूलेलाल एफ आई आर प्लेस करे सघंदा आहियो मां था ॻाल्हायो त त मूंखे जॉब जी रिक्वायरमेंट हुई हाणे मां इंजीनियरिंग में आहियां केमिकल इंजीनियर हा कयां थी मां हिक कम्पनी में हिक सालु थियो आहे मूंखे हाणे इन कम्पनी में हिते मुंहिंजो पंदरहं लख जो पेकेज आहे मुंहिंजे हिसाब सां हिते पघारु मूंखे घटि थी मिले मुंहिंजी एक्सपेक्टेशन वधीक आहिनि हा

हा हा अच्छा अच्छा

त अच्छा त कहिड़ी कहिड़ी कम्पनियूं आहिनि मना अच्छा अच्छा हा हिकु महिने जो न त न हा हाणे मुंहिंजो कॉन्ट्रेक्ट पीरिअड ख़तम थो थिए पोइ मां रीन्यूं न कराईंदमि हा हाणे हिन डिसेम्बर में ख़तम थो थिए मुंहिंजो कॉन्ट्रेक्ट

हा हा सभु हा अच्छा हा त घणनि ॾींहंनि में मिलंदी मूंखे इंटरवियूं खां पोइ जॉब अच्छा अच्छा त त पेकेज छा थींदो अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ मां तव्हांखे कॉल कयांव थी हा जय झूलेलाल हा